سر آپ راہل ٹریولس سے بات كر رہے ہیں جی سر مجھے ایک سیون سیٹر كار چاہیے تھی كیونكہ مجھے كہیں جانا تھا ایمرجنسی میں میرٹھ كل جانا ہے تو جس كی وجہ سے مجھے ایک كار چاہیے اور فیملی میں میرے چھ لوگ ہیں تو سیون سیٹر رہے تو زیادہ بہتر ہے تو سر آپ بتا سكتے ہیں كہ آپ كا كرایہ كتنا ہوگا میرٹھ تک جانے كا اوكے سر سر كچھ كم كر دیجیے كیونكہ زیادہ ہے یہ اوكے سر تو سر آپ مجھے كل آپ مجھے پچیس تاریخ ہے تو كل جو ہے آپ مجھے میرے گھر كے سامنے ہی كار بھیج دیجیے گا كیونكہ مجھے ٹائم پر پہنچنا ہے میرا ایمرجنسی كام ہے تو مجھے ٹائم پر كار چاہیے تو آپ میرا ایڈریس نوٹ كر لیجیے اور آپ مجھے وہیں كار بھیج بھیج دیجیے گا میرا ایڈریس ہے بیس فٹا كوڑھا غازی آباد جی سر ٹائم پر كار بھیج دیجیے گا